मेरा नांऽ मनीशा शर्मा ते अ'ऊं राम नगरे दी रौह्ने आह्ली कुड़ी ऐं ते अज्ज अ'ऊं एह् सनाना चाह्नी कि पक्षी अस कि'यां अपनें कश सद्दी सकने पक्षी कि'यां सद्दी सकने अस अजकल्ल ते तुसेंगी पता ऐ पाईज जी कले दे जेह्ड़ा इत्त कारन नी पक्षी जेह्ड़े बड़े घट्ट लब्भदे ठीक ऐ जे लब्भी बी जान नी तां अस केह् करने जां अ'ऊं उस्सी इत इत इत करी सद्दी लैन्नी जां फिर केह् करना कौलियां पाई पानी रक्खी ओड़ना छत्तै पर अपनै जां कुदै दाने दूने होंदे नी ओह् बी रक्खी ओड़ने ते बस में इ'यां करियै सद्दी रौंह्नी इत इत इत लै लै लै इ'यां करी सद्दी रौंह्नी इत्त कारण मेरे कोल आई जंदे ओह्